भारत में कहीं कहीं बड़े बिजनेसमैन हैं

सिम कार्ड लगा रखा है और टावर लगा रखा है जो हमारे गाँव में अच्छा मतलब अच्छा नेटवर्क मिलता है और ऐसे ही मतलब जैसे बिजनेसमैन धीरे धीरे अपने कुछ बिजनेस को बढ़ाया है ऐसे ही आपन भी अपने कुछ बिजनेस को बढ़ाएंगे और कुछ बदलाव अपने जीवन में लाएंगे और जैसे मनोरंजन की बात कर रहे थे मनोरंजन चलते ही हैं जैसे बड़े बड़े या पाठ पढ़ाई लिखाई जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें बिजनेस के लिए कुछ बदलाव के लिए हमने उनके बारे में सोचते हैं कुछ अलग करेंगे जैसे इनसे कुछ सीख मिलती है हम लोग के लिए जैसे करते हैं ना इनसे भी कुछ अपना छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए कुछ सीख मिलती है